हँ हमरा आसपासमे एगो निजी अस्पताल अइ जकर नाम घनश्यामपुर सेवा सेवा सदन छै ताहिमे एहिके लेल अहाँके कनि पइसावला हेबाके चाही किएकि किएकि निजी अस्पतालमे कनि अहाँसभ जनिते छिए कि खरचा कनि बेसी पड़ै छै खरचा कनि बेसी ओहिमे अच्छासँ देखभाल होइ छै एहिके लेल अच्छा अच्छा उपकरण लगाएल जाइ छै जे बहुत जे बहुत महगा आबै छै जे बहुत महगा आबै छै ओहिके ओहिके लेल वहाँके डॉक वहाँके डॉक्टरसभ अच्छा फीस चार्ज करै छै एहिके लेल अहाँके कनि कनि थोड़ा कनि धनवान होइके होइके चाही आओर हमरा घरसँ हॉस्पिटल अस्पताल निजी अस्पतालके दूरी कनि बेसी छै जाहिसँ जे जाहिसँ यातायातके खरचा बढ़ै छै यातायातके खरचा बढ़ै छै जाइ आबैके किराआ सेहो कनि बेसी होइ छै हमरा घरसँ अस्प निजी अस्पतालमे कर्मचारीके बेवहारसब बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ होइ छै जे जे अच्छा जे अच्छासँ रोगीके देखभाल करै छै हुनका हुनका प्रति हरदम सहज रहै छै हुनकर हरदम देखभाल करै छै कर्मचारीसभ हरदम हॉस्पिटलके एकदम अस्पतालके साफ सुथरा रखै छै ओसभ ओसभ मरीजके चौबीसो घण्टा देखभाल करै छै जाहिसँ जाहिसँ मरीजके कोनो दिक्कत नहि होइ दिक्कत नहि होइ निजी अस्पतालमे खरचा तऽ कनि बेसी पड़बे करै छै जाहिसँ खरचा पड़ै छै ओहिसँ मतलब नहि छै खरचासँ जे अस्पताल लोकके अच्छासँ हैत अच्छासँ स्वास्थ्य अच्छासँ स्वास्थ्यके देखभाल कएल जाइ छै देखभाल कएल जाइ छै एहि लऽ कऽ एहि लऽ कऽ एहि लऽ कऽ निजी अस्पतालमे फि निजी अस्पतालमे खरचा कनि बेसी लगै छै खरचा कनि खरचा कनि बेसी लगै छै निजी अस्पतालमे निजी अस्पतालमे एम्बुलेन्सोके सुविधा रहै छै एम एम एम्बुलेन्सोके सुविधा छै ओहिमे मगर एम्बुलेन्सोके लेल ओकर ओकर भाड़ा निर्धारित कएल निर्धारित कएल गेल छै जाहिसँ किराओमे खरचा कनि खरचा कनि लागि जाएत खरचा लागि जाइ हइ पर पर पर निजी अस्पतालमे रोगीके लेल बहुत अच्छा अच्छा फैसिलिटी बहुत अच्छा अच्छा उपकरण लागल छै जाहिसँ एगो रोगीके जान बचा सकल गेल हइ जान बचा सकै सकैमे सामर्थ छै आओर ई पूरा एहि गाममे हमरा गाममे निजी अस्पाल अस्पताल तऽ बहुत छै पर हमरा घरसँ नजदीकमे एगो एहन अस्पताल किछु ही दूरीपर जकर नाम घनश्यामपुर सेवा सदन छै ओतऽ ओतऽ जाइलए हमरा कोनो किराओके आवश्यकता नहि पड़ि नहि पड़ैए